बिग्गैस्ट इन्वाईरनमैंटल ईशूस जेह्ड़े हैन जियां कि मतलव अर्थकवेक होइया डरॉट होइया गलोबलाईयेशन होइया कुछ मतलव बिग्गैस्ट ईशू नै इंडिया जेह्ड़ी ऐ मतलव टूडे लाईफ च मतलव फेस करा दी ऐ मतलव जि'यां रिवर फारेस्ट मऊंटेंन हिल्स सी फाऊंड सांईंस एह् जेह्ड़े हैन मतलव कि जेह्ड़ियां मतलब बहुत ही प्लयूटिड होआ दियां जेह्दी बजह कन्नै मतलब अस उऐ पानी पीआ ने आं ते जेह्ड़ियां मतलब बहुत ही प्लयूटिड होआ दियां जेह्दी बजह कन्नै मतलब अस उऐ पानी पीआ ने आं ते ओह्दे कन्नै बहुत जादा बमारियां लग्गा दियां फॉरैस्ट डिफॉरैस्टेशन होआ दी ऐ ते ओह्दे कन्नै मतलव पेड़ कटा दे मतलव इक इंसान आस्तै ऑक्सीज़न दी ऑक्सीज़न दा लैवल जेह्का घट्ट होआ दा मांऊंटेन्स जेह्ड़ियां हैन मांऊंटेन्स लैंड स्लाईडस दी बज़ह कन्नै मतलव सारी मांऊंटेन्स जेह्ड़ियां हैंन क्लैप्स होआ दियां हिल्स सीस मतलव सोआएल जेह्ड़ी ऐ बहुत पल्यूटिड होआ दी ऐ जेह्दी बज़ कन्नै मतलव अस इक अच्छी इंबाईरनमैंट अस नेंई अस सर्वाईव करी सका नें आं ठीक ऐ मतलव जियां कि समर बिंटर और रेनी सिज़न ऐ मतलव पैह्लें जेह्ड़े एह् सीज़न होंदे हे न इंदे बिच्च हर इक जेह्ड़ा सीज़न जेह्ड़ा ऐ एह् टाईम टू टाईम आंदा हा ते हून दिक्खेआ जाए ते समर मतलव हर जेह्ड़ा सीज़न ऐ इक मतलव जेह्ड़ा टाईम पर पूरा डिस्टरैक्ट होई दा कोई बी जेह्ड़ा सीज़न ऐ इक टाईम उप्पर नेंई आंदा केंई बारी बहुत जादा गर्मी होई जंदी ते केंई बारी गर्मी होंदी गै नेंई सर्दियां आंदियां बहुत जादा सर्दियां आंदियां केंईं बारी केंईं बारी ते होंदियां गै नेंईं सर्दियां ते मतलव इस चीज़ दी बज़ह कन्नै इक इंडियां दा जेह्ड़ा ऐ इंनवाईरनमैंट ऐ डिस्टरैक्ट होई दी ते मतलव असें गी सर्वाईव करने च मतलव बहुत जादा प्रॉबलम आदियां लैंड स्लाईड बहुत जादा होआ दे अर्थक्वेक आ दे बहुत जादा लैंडस मतलव डिस्टरॉए होआ दियां तुर्की बिच्च जियां दिक्खेआ जाए ते हून लैंड स्लाईड होया ते ओह्दी बज़ह कन्नै किन्नी जादा डैत्थ होइयां किन्ना जादा नुक्सान होआ ठीक ऐ एह् जेह्ड़ी साढ़ी इंडियां ऐ इन्नै इक बहुत इंपॉर्टैंट रोल प्ले कीता ऐ उसी इक बहुत जादा मदद कीती ऐ तुर्की दी ठीक ऐ बहुत जादा प्रॉवलम फेस करा दी इंडियां मतलव इक इंवाईरनमैंटल इशू दिक्खेआ जाए ते इक इंवाईरनमैंटल लाईफ च बहुत जादा प्रॉवलम फेस होआ दियां ठीक ऐ सब ते बड्डियां सीज़न जेह्ड़े न एह् टाईम टू टाईम जेह्ड़े आंदे गै नी हैन ते बहुत जादा असें गी मतलव सारें गी प्रैफरैंस करना चाही दा कि डिफॉरैस्टेशन घट्ट होन असैं अपने रिवरस गी प्लयूट नेंई करना चाही दा ई साफ सुथरी असें रिवर रक्खनी चाही दियां असें जेह्ड़ा ऐ वेस्टेज़ ऐ असें गी ओह् रिवर बिच्च थ्रो नेंई करना चाही दा ताकि जेह्के जानवर न जेह्ड़ा पानी ओह् दरिया दा पींदें ओह् मतलव रिवरस दा सी समुंदरें दा जेह्ड़ा पानी पींदे ओह् साफ होऐ ताकि साढ़ी जेह्की ऐनीमल्स दी लाईफ बी बची रवै चे हयूमन दी लाईफ जेह्ड़ी बची रवै